आं मोनसे रेस्ट'रेन्ट आवहाय अर्डार खालामदोंमोन अर्डार खालामनायनि जाग्रानि मुङा जाबाय मम' आरो बे मम' खौ जानानै सासे गथ'आ मोजां मोननाय मोनदों आरो बे रेस्ट'रेन्टखौ जों हामबाय होननाय जादों बेजों लोगोसे हेल्दी फुद आरो बे रेस्ट'रेन्ट मालिक गासिबो मोजां बेखौ जानानै जों सेथिसफाय मोननाय जायो आरो बेजों जों मोजां जाहोनानै आरो बे रेसट'रेन्ट अर्डार खालामनायाव जों मोजां मोनदों आरो गासैबो बिजोंहाय मोजां आरो बिजों लोगोसे जों जानानै मोजां मोननाय जादों आरो बेखौ हामबाय होननाय जाय डेलिबारि खालामना होफैदों जोंनो बेखौनो जों हामबाय होननाय जायो